जेनाकि पते होयत सीतामढ़ी अहाँकेँ जनकजीके राजमे पड़ैत छै आ सीतामढ़ी अहाँकेँ पुराना जनकजीके जे राज्य रहै ओहिमे पड़ैत छै सीतामढ़ी जिला भी तऽ मिथिला क्षेत्र छै आ मिथिला क्षेत्रके जेनाकि पते होते मिथिला क्षेत्र तऽ हमेशासँ मिथिला क्षेत्र कलामे रूपमे होय चाहे शिल्पमे संस्कृतिमे शिल्पमे हमेशा बढ़ चढ़के हिस्सा लै छै आ ई छै कि यहाँ पे देखल जाय तऽ ओना कलामे ई जे छै ने सिक्की कला ठीक छै सिक्की कलाके लऽके यहाँ पे बहुत जादा मतलब विशेष महत्व छै यहाँ पे जैसे देखल जाय तऽ जैसेकि वैश्य समाजके वर्ग भेलनि तऽ ओ लोक हमेशासँ एहि सबमे महारत हासिल रहनि हुनका सबके सिक्कीके लऽके डलिया डलिआ बुननाइ चाहे ई भेलै छिटा बिननाइ जे छिटा से अहाँकेँ छठिमे जैसेकि छठिके पूजा केओ भी करैत छियै तऽ ई सब अहाँकेँ सिक्की कलामे ई सब चलि रहलै मिथिला पेटिङ्ग तऽ जानिये कऽ मिथिला क्षेत्र छै तऽ मिथिला पेंटिङ्ग कोना नहि होतै यहाँ पे सीतामढ़ी मे भी यहाँ पे मिथिला पेंटिङ्गके विशेष महत्व छै आ लाह कला जेनाकि देखल जाय तऽ हर जगहके भारतमे अहाँकेँ हिंदू धर्ममे विशेषकर हिंदू धर्ममे विशेषकर चाहे देखल जाय तऽ बाँकी लोगमे भी ई छै कि चूड़ी पहिनो सुहागके प्रतीक मानल जाइत छै आ चूड़ी छै सब जगह लेकिन बाँकी यहाँ पर अगर देखल जाय मिथिलामे तऽ मिथिलामे लाह कला किछु जादा ही फेमस छै चूँकि कारण ई छै ने कि लाह कला जे छै से लाह कला ई अहाँकेँ लोकल भेलै जे स्थानीय कोइ भी स्थानीय आदमी एकरा बना सकैत छथि तऽ ई लए की लाह से अहाँकेँ लहठी लाहके पिघला करके लहठी बनायल जाइया आ ई लहठी पहीन करके मतलब ओएह सुहागके प्रतीक मानल जाइत छै इहो तऽ ओहि चलते ई किछु जादा ही फेमस छै यहाँ पे आ इहाँ पे लोकल आदमी भी सकैत छै